मतलब साढ़ा जेह्ड़ा मतलब भारत ऐ इत्थें मतलब बड़ियां प्राब्लम्स होदियां न जेह्ड़ियां गोरमैंट सालव करने दी कोशिश करा दी ते उसी लोकें आस्तै बैटर बनाने ताईं ट्राई करा दी पर ओह् नेईं करी पा दी ते जियां अस आक्खी सकदे स्कूल जेह्ड़ा ऐ ओह् अल्ली धोड़ी साढ़े आस्सै नेईं ऐ ते जेह्ड़ा चाइल्ड लेवर ऐ ओह् बी पूरे तरीके कन्नै साढ़े हिंदोस्तान च नेईं खतम होए दा अल्ली धोड़ी अल्ली धोड़ी मतलब में चाह् दी टप्पी उप्पर बी जां उत्थे बी निक्के निक्के बच्चे होंदे ओह् इयो बेचा दे गोरमैंट ओह्दे आस्तै कम्म करा दी ब बिच्च ना कही ना कहीं ओह् कम्म फ्ही बी रेही जंदा जियां अस आक्खी सकदे न इक ते हयुमन ट्रैफकिंग बी बड़ी होई गेदी ते कन्नै जेह्ड़े अज्जकल औरतां शौरतां न उंदे आस्तै मतलब अल्ले धोड़ी अस नेईं आक्खी सकदे कि दिल्ली जां फिर साढ़ा जेह्ड़ा हिंदोस्तान ऐ ओह् पूरे तरीके कन्नै सेफ ऐ लोकी उनें दिखदे नी मतलब लोकी उनेंगी जीन नी दिंदे इ'यां समझी लैओ तुस मतलब गोरमैंट ठीक करा दी कि इनें ठीक करी सकन पर अपने मतलब ओह् जेह्डी उंदी जड़ ऐ ओह्दे कोला ओह् ठीक नी होआ दे बाकी जेह्ड़ा माल न्युट्रेशन होई गेआ अल्ली बी बड़े हारे लोक न हिंदोस्तान च ओह् अल्ली बी भुक्खे सौंदे ते जेह्ड़ी गरीबी ऐ ओह् बी नी जा दी इत्थुं बड़े जेह्ड़े हारे जेह्ड़े मतलब चैलजिंस ऐ ओह् हिंदोस्तान फेस करा दा ऐ अल्ली हून जियां अस आक्खी सकदे इक ते दुए धर्म दी लड़ाई होई जंदी मिगी केईं ना केईं लगदा जेह्ड़ी गोरमैंट शोरमेंट होंदे ना ओह् इनें चीजें गी बढ़ावा दिंदी जियां मनीस्टर्स न ओह् बी रलीजन दे नांऽ उप्पर इलैक्शन लड़ा दे मतलब जेह्ड़ा हिंदु ऐ उनें उन्नै दुए गी वोट देना ते जेह्ड़ा मुसलमान ऐ उन्नै उन्नै त्रिये गी वोट देना इ'यां थोह्ड़े ना चलदा मतलब असेंगी एह् सब छुड़ियै मतलब बाकी चीजें उप्पर ध्यान देना चाहिदा इक ते मतलब जेह्ड़ी साढ़ी अबादी ऐ ओह् बढ़दी जा दी इन्नी ज्यादा अबादी बढ़ी दी ते उन्नी च उन्नी अबादी अस इक ते साढ़े कोल राशन बी नेईं ऐ दूआ मतलब इन्नी ज्यादा अबादी ते मतलब मतलब इन्नी हारी अबादी असें साढ़े कोल इक ते नौकरियां बी नी हैन पता केह होआ दा जियां नीटस दा गै तुस इग्जाम लेई लैओ किन्ना जरूरी इग्जाम ऐ ओह् मतलब ओह् इक इग्जाम मतलब दो दो तिन तिन साल बच्चे लगातार देआ दे जेह्ड़ा पैह्ली बार देआ दा उसी ना उस बंदे कन्नै मतलब कम्पीटीशन करना पौना जेह्ड़ा ओह् त्री पता नी चौथी बार पूरा पेपर पढ़ियै देआ दा मतलब एह्दे कन्नै इक ते कम्पीटीशन बढ़ी जंदा दूआ लोकें गी चाहिदी गोरमैंट कालेज दी डिग्री ते गोरमैंट कालेज ते इक ते असानी कन्नै मतलब इक ते अडमिशन नी थ्होंदियां ते प्राइवेट कालेज च फीस ही इन्नी ज्यादा हून कोई गरीब ऐ ओह्दा बच्चा कदी नी सोची सकदा कि में डाक्टर बनना इक ते ओह्दे कोल कताबां छताबां ते पैहे नी होने दूआ ओह्दी फीस दिक्खियै ओह्दे घर आह्लें मना करी ओड़ना मन मारी ओड़ना मतलब अगर ओह् डाक्टर बनी गेआ ते ओह्दी फैमली दी कंडीशन बी सुधरी जानी पर जेह्ड़ी फीस ऐ ओह् ही बंदे गी मारी ओड़दी मतलब ना ऐजुकेशन सस्ती ऐ अज्जकल दे जमाने च मतलब अगर इक मतलब अगर दिक्खा जाए इक बच्चा पालना ना छड़ा अज्जकल दी जिंदगी च मतलब इक इक बच्चे आस्तै इक इक करोड़ चाहिदा अस रेह् गरीब मिडल क्लास फैमली आह्ले मतलब अस एह् चीजां नेईं प्रोवाइड करी सकदे फ्ही अस इस चीज उप्पर मतलब गोरमैंट गोरमैंट उप्पर डिपैंड रौह्ने कि गोरमैंट किश मतलब किश करगी ते असें बी बैनीफिट होना असें फ्री बिजली जां पानी नी चाहिदा मतलब पानी दी बी अल्ली प्राब्लम बड़ी ऐ मतलब पल्युशन होई गेदा जियां ज्यादा पापुलेशन होंदी जानी ऐ ते हां ते जेह्ड़ी नदियां बगैरा ते ओह्दा ते पानी उयां यूज होआ दा ना ओह्दे बिच्च बी गंद बड़ा ज्यादा बढ़ी गेदा जंदा ज्यादा गंद बढ़ने कोला इक ते सफाई नी होई पा दी ते लोक होर होर गंद पाई जा दे ना पीने आस्तै लोकें कोल पानी ऐ जियां अस आक्खी सकने जेह्ड़े चन्नेई ऐ ओह् मतलब आने आह्ले दस सालें मतलब उत्थें बिल्कुल बी पानी नी बचना पीने आस्तै ओह् जेह्ड़ा चन्नेई शैह्र ऐ साढ़ा तां मतलब हिंदोस्तान दा उत्थें मतलब असें बाह्र कोला पानी आह्नना पौना ऐ इक सिटी आस्तै ओह् लोकें ओह् ही पानी लेना पौंदां बालटियां भरी भरियै जेह्ड़े अमीर लोक न ओह् ते होर होर अमीर होंदे जा दे पर जेह्ड़े गरीब न उनें मतलब उनेंगी मतलब इक प्रापर जेह्ड़ी बेसिक होंदी ना आपरचुनटिस ओह् बी नी थ्होआ दियां गोरमैंट कम्म ते करा दा अपना मतलब अस इंटरनैश्नल लैवल उप्पर मतलब साढ़ा लैवल हून बड़ी गेदा पर फ्ही कहीं ना कहीं अस दिक्खी अल्ली बी दिक्खा ने मतलब पूरा कम्म नी होई पा दा मतलब असें अल्ली बी मतलब चीजें आस्तै डिपैंड रैह्ना पोआ दा